اتر پردیش میں بہت سی تقریبیں اور تہوار ہیں دو لوگ شوق سے مناتے ہیں جیسے مسلم لوگ عید الفطر ہے لوگ صبح جاتے ہیں عیدگاہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں سویاں کھاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بچّے جو ہوتے ہیں وہ عیدی مانگتے ہیں گھومنے جاتے ہیں اسی طرح ہندو بھائیوں میں بھی بہت سارے تہواریں ہیں جیسے دیوالی ہے دیوالی میں لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں مٹھائیاں دیتے ہیں اسی طرح ہولی ہے ہولی بھی ایک دوسرے کو رنگ دے دے کر کے پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں اسی طرح اور سب بھی تہواریں ہیں جیسے رکشا بندھن ہے جو اپنے بھائی بہنوں سے پیار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں کہ اپنے بھائی بہن سے کیسے کیا رشتہ سے کییسے رہنی چاہیے تو اسی لیے ہم لوگوں میں بہت سی تہواریں ہیں اتر پردیش میں جو ہم لوگ سب مل کے مناتے ہیں